ہاں دیہی علاقوں میں رقاصوں کو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو ان کے پاس اتنی انکم نہیں ہوتی ہے جو وہ اس کا اس کو کر سکیں اور دوسرا یہ کہ لوگ بھی زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں کسی کی فیملی پسند نہیں کرتی ہے تو ان چیزوں کا انہیں بہت سامنا کرنا پڑتا ہے